हमर नाम दीपक छी हम ओला उबरमे ऑडर करलू अथी गाड़ी बुक करलू हमरा प्रमोट कोड मिलल हमरा एकर जानकारी देना चाही कि ई प्रमोट कोडसँ अहाँ की छूट देबै कि हमरा एक पार्टीमे जेनाइ छै पिकनिकमे कोना दोस्तसब पुछलक कि अहाँ ओला बुक करलिए प्रमोट कोडमे की छूट मिलतै तकर बादे हम ई जेबै ई जगह भेल हमर पटना जेनाइ अछि हमरा अहाँ हमरा बतबू कि प्रमोट कोडपर की छूट मिलतै कि हमरा पटना जाकऽ फेर हमरा ओतऽ रहनाइ छै एक दिन ओतऽ फेर हमरा पूरा पार्टी अटेन्ड करनाइ छै तकर बाद हमरा महिषी एनाइ छै अहाँके एनाइ अइ महिषीसँ पटना हमरा जेनाइ अइ तऽ ओहिमे अहाँ बतबू कि कोना होइ छै हमरा बता दिअ तकर बाद हम अपन मित्रके कहबै कि एना एना गप छै ओला एतेक छूट दै छै अपन तकर बाद हम जेबै पटना